आङो गाव हारसिङैनो संनानै जायो उखैबाय नालाय गावबागावनो संनानै जायो ओंखाम संनानै जानायखौ आं मोजां मोनो ओंखाम संनानै जानायखौ आं मोजां मोनो ओंखामालाय मानोथो सङा ओंखाम जाब्लासो देहाखौ थाजिम मोनो ओंखाम जायाबा देहाया दुरबल जायो बिनिखायनो आं उखैनाय मोनबानो ओंखामखौ संनानै जायो ओंखाम संनायानो जोंनि उदैया ओंखाम जायाबा जोङो देहाखौ लोरबां मोनो बिनिखायनो जोङो ओंखामखौ संनानै जायो ओंखामजों मा मा नांगौ ओंखामल' जाया मानसिया ओंख्रि बेदर गासैबो ना बेदर नांजोबगौ जायो बे ना बेदर संनायाव मा मा होनांगौ जों बेखौ मोनथि जोबगौ जोङो संनानै जाग्राखाय ना बेदर सङोबा बिसिबां नांगौ मा मा नांगौ मा खरस नांगौ सामब्रामनिफ्राय लानानै संख्रि बानलु जिरा मसला हालदै बायदि बायदि होब्लासो ओंख्रिनि टेस्टआ मोजां जायो बेनिखायनो जोङो ओंख्रि ओंखाम संनानै जानो मोजां मोनो आरो जोङो उखैबाथाय जों सङाबा जाया जोङो संनो हानायखायसो जों संनानै जायो माह जों संफेराखै नामा ओंखामखौलाय जों ओंखामखौ संनानै जायो ओंखाम संनायाव मा मा नांगौ मा मा साफा खालामनांगौ गारहा बरटन गासैखौबो साफा खालामजोबनानैसो ओंखाम ओंख्रिखौ सङो संखांनायनि उनाव जोङो जानोसै समावबो मोजांथार जायगा नायनानै देसफ्राव बा थोरसिफोरखौ मोजां साफा खालामनानै जोङो ओंखामखौ जायो मोजां जानाय लोंनाय मोजां जाब्लासो जोंनि देहाया साफा जायो आरो थाजिम जायो दा बिनिखायनो जोङो ओंखाम ओंख्रि संनानै ओंखामल' जायालासेनो ओंख्रि बायदि बायदि ना बेदर मैद्रु मैला गासैखौबो एफा एफा संनानै जाजोबो जों जानाया जोंनि जिबननि थाखाय आरो देहानि थाखाय जोबोर गोनांथि बेनिखायनो जोङो सङा लासेनो ओरैनो थानाया जोंनि देहाखौ लोरबां खालामनानै लानायसो जायो बेखायनो जोङो गासैबो नांगौ खिनिखौ जगार खालामनानै जानाय लोंनायखौ मोजां बुस्थुजों जों संनानै जायो थाव सिगाङावनो थाव सेरबाय बिनि उनाव जों सामब्राम सेरबाय बिनि उनाव जोङो जिरा मस्ला आरो बेदरफोरब्ला बेदर होबाय नाबा ना होबाय बायदि बायदि मस्ला बायदिसिना होफबनानै जोङो संनानै जायो बे संनानै जानायावसो जोंनि गासैबो देहा सोलेरा मोजांथार गोगोम जायो देहाया मावनो दांनो राफुंसार जायो जोंनि मावनाय खामानिफ्राव एरो संनानै जाखांनायनि उनाव जोंनि मावनांगौ हाबाफारियाव ओंखारलाङो मा मा मावनांगौ बे खामानिफोरखौ जोङो नोजोर होनानै गासैबो खामानिखौ जोङो मावनो हाजोबो जोंनि मावनाय खामानिया हिन्जावफोरनि खामानिया जाहैदों दानाय आरो लुनाय खन्दुं थुननाय सि दानाय सि दानायाव मा नांगौ जों बेखौबो बुंनो रोंगौ गासैबो नां गान्दै सिगाङावनो गान्दै साल आरो बिनि उनाव गरखा बेनि उनाव गनसा बिनि उनाव सेवारि बिनि उनावसो जों नो खन्नाय दानाय गासैयावबो जोङो रोंजोबो जों बर' जानानै जोङो जि दानायखौ जोबोर मोजां मोनो आरो दायै लुयै जोङो गान्नोबो मोजां मोनो जों जि दानायया बबेबा खुन्दुंखौ जों मायदि होयो माइरंखौ संनानै ओंखाम मायदि सिप्लेनानै जों खुन्दुंखौ मायदि होनानै जों जिखौ दायो आरो बबेबा खुन्दुङा मायदि होआलासिनो ओरैनो सोंनानै दायो जोङो बे दख'नाफोरखौ दानानै गाननो जोबोर मोजां मोनो आरो जों दाबाय थायो बेनो जोंनि हिन्जावफोरनि थाखै दानाय लुनाया जोबोर गोनांथि मानो बायनांगौ बायनाङा गाबागाव आखायजोंनो दानानै लुनानै मोजांथार गान्नाय जोमनायफोरखौ गाननो हायो आरो जोमनो हायो बेनो जोंनि हिन्जावफोरनि खामानि आरो हाबा सोलोंनाया गोनांथार जोंलाय मानोथो मालायनि दख'ना सारि बायदि बायदि रोखोमफोरखौलाय गानो बेनिफ्राय अनगायै जोङो गावनि दख'नाखौ गान्नानै समायना बे मिथिंगायाव समायहोनायानो जों बिमाफोरनि जोबोर गोनांथि जोङो बायनाय सिफोरखौ गाननो बायो मानो होमबा अबेबा दखानाव गाज्रि मोनो बबेबा दखानाव मोजां मोनो बिनिखायनो जों गाबागावनि आखायजोंनो दायै लुयै समायना रमायना आगर आखाय एरफबनानै जों गानो आरो जोमो बेनो आंनि बुंनाय रावा बावनो दोनथ'बाय